बेनोथ'हाय सोर सोर थांगोन ए ए होनबालाय जोंहाबो न'खरैनो थांगोन होनबालाय जोंनानो साथाम साब्रैसो दंखायो ए सोंलाय सोर आनैजों

मा गारि उम गारि हमनानै ज' मिलायनानै थांनोसै औ औ माखौ लांनो नोंसिनिथिं लानानै फैखादो अट' लाबोयो ना पिलपिलि लाबोयो उमहो फैफिननायाव मोनबा दिगदार जायो दिगदार जायो ना फैथावा थाबायनानैबो फैथावा बेसेबां लायो थांलाय फैलाय सासेआव बिस थाखाबा जायो ना जाया बेखौ रायलायदो औ बिदिनो सोंनायदो सोंनायनानै ज' थांनि जाबाय नालाय जाबाय मोनाजासिम जाबोनोसैमा थांनानै औ उम औ औ बिदिनो खालामनोसै होनबालाय सोरबाफोर थांबावोबा औ औ औ सोरबाफोर थांबा सानैखौ लोगो लादेरदो दे होनबालाय जाबायबा दोनथ'नोसै दे औ दे दे दे दे दोनबाय उम